सभ जगह कतहु अच्छा फोटो लागतै बढ़िआँ देखैमे कतहु घिचाइल जाइ आब कोनो भी जएबै जगहपर या हेबे सिँहेश्वर जएबै मन्दिरपर बढ़िआँसे फोटो हमरासभ घिचैके अच्छा लागतै सभ देखतै हमरा सभके जब फोटो तऽ अच्छा लागतै सिँहेश्वर जएबै तब ओतए अच्छा लागतै बोलबममे जएबै घिचेबै फोटो तऽ ओतहु अच्छा लागतै आओर कोन कोन जगहपर हमरा सभकेँ जाइके बाद अच्छा फोटो लागतै घिचैमे सभ भइआसभ देखतै कोन जगह आब गेलिए हवाइ अड्डापर गेलिए तऽ ओतए छै नदीमे गेलिए तऽ पूरा नदीमे पानि पानि छै जगह जमीनके कोइ दर्शन नहि देखाए छै पूरा पानि पानि बस कोनो भी गेलिए हँ ट्रान्सफार्मर ओतए कोनो भी गाममे गेलिए घुमै ले ओतए हमरासभ फोटो घिचिके भेजि दै सकै छिए आब चलि गेलिए कोसी कोसीमे गेलिए तऽ हमरासभ सभ दीदीसभ मिलिके फोटो घिचेलिए तऽ अच्छा लागतै देखैमे आओर कोन जगहपर छै आब चिड़िआँघर गेलिए चिड़िआँघरमे जएबै फोटो घिचेबै तब ने सभकेँ अच्छा लागतै तब सभ भइआ दीदी देखतै आओर कोन जगहपर जाना छै से हमरा सभकेँ फोटो अच्छा लागतै देखैमे दिल्ली गेलिए चिड़िआँघरमे जाके फोटो घिचेलिए तऽ अच्छा लागतै देखैमे सिँहेश्वर बोलबममे अच्छा गेलिए भोला बाबाके मन्दिरपर जाके तऽ ओतहु पूजा हमरासभ मन्दिरपर दे करै छिए अच्छा लागतै फोटो घिचिके वाइरल करबै तऽ हमरा सभके फोटो सब दीदी भइआ देखतै आओर कोन जगहपर जएबै आब चलि गेलिए माने दुरगा पूजामे दुरगामे मन्दिरमे आबिके हमरासभ खड़ा भेलिए बढ़िआँ फोटो घिचैके हमरासभ डालि भेजि सकै छिए देखै सकै छिए आओर एहन बहुत जगह छै हमरासभ जाइ छिए दीदीसभ फोटो घिचि घिचि घिचि घिचि हमरासभ देखाबै छिए पारबत पर्वतपर जेनाइ छै फोटो घिचै लेनाए छै धाल धारमे छै धार लग गेलिए पानि पानि लागै छै ओतए हाल जाके हमरासभ फोटो घिचि पूरा खेत गेलिए ओहिमे हरा हरा लागै छै तऽ हमरासभ फोटो घिचिके ओकर भेजै छिए तऽ अच्छा लागतै सभकेँ देखैमे आब कोन एहन जगह जेनाइ छै हमरा सभकेँ से फोटो बढ़िआँ लागतै हवाइ अड्डापर चलि गेलिए वहाँके फोटो बहुत बढ़िआँ लागतै देखैमे सिँहेश्वरवला मन्दिरमे गेलिए ओतहु भी अच्छा लागतै पटना चिड़िआँघर गेलिए ओतहु अच्छा लागतै घुमै ले कतहु भी गेलिए अच्छा अच्छा बढ़िआँ फोटो घिचैके हमरासभकेँ भेजना छै कहाँपर भेजना छै जे जगहपर गेलिए ओहि जगहपर अच्छा फोटो घिचिके हमरा सभकेँ भेजबै तभिए ने देखब घिचबै तभिए ने देखतै सभ आदमी आब गेलिए चलि गेलिए कोनो मन्दिरपर कपड़ियावला दोकानपर वहाँपर गेलिए तऽ बहुत अच्छा फोटो अएलै कपड़ा लै रहल छिए फ फोटो अच्छा अएलै ओतहु घिचैके हमरासभ दै देलिए कोइ ही एहन जगह गेलिए आब हमरासभ कोनो घरेलुओ काममे गेलिए फोटो घिचेनाइ छै फोटो देबै तब अच्छा लागतै देखैमे फोटो घिचै लेलिए तऽ अच्छा लागलै देखैमे कहाँ जाना छै हमरा सभकेँ जे फोटो अच्छा लागतै देखैमे जाइ छिए चल कोनो मन्दिर जाइ छिए सभ आदमी चल बाल बच्चा सभकेँ साथ साथ चल बढ़िआँ लागतौ फोटो देखैमे तब ने भेजबही तऽ अच्छा लागतौ चल जाइ छिए हमरासभ सभ आदमी फोटो घिचिके देखै देबै तऽ अच्छा लागतै सिँहेश्वर गेलिए बाबाधाम गेलिए तऽ हमरा सभकेँ भागलपुरमे जाके हमरासभ सत्सङ्ग भवनपर गेलिए ओतहु अच्छा फोटो अएतै कोपा घाट गेलिए ओतहु अच्छा फोटो हमरासभ घिचैके दै सकै छी कहीँ भी जाके हमरासभ अच्छा अच्छा फोटो जाके भेजि सकै छिए